हाँ हैलो हाँ हो जाएगा शर्ट पैंट सिलाई का कीमत अभी पड़ेगा सात सौ रुपया और जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए तो कम से कम दो सौ रुपया और दे दीजिए आइए ना दस रुपये कमे दीजिएगा और क्या है हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा नहीं हम भी रहते हैं इस्टाफ भी रहता है हाँ कारीगर व्यवस्था है

नहीं मेरे यहाँ फेमस काम चलता है मेरे यहाँ सिलाई विलाई में कोई दिक्कत नहीं होता है हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आइए दस बजे के बाद आइएगा आप जो थोड़ा दस बजे के बाद आइएगा हाँ तो क्या अब जो है साहब छोटा होता है तब नहीं नींद देखते उठ पाते हैं तो नहीं इसलिए सवेरे आइए दस बजे के बाद ही आइएगा हाँ हाँ जो बोर्ड टंगा हुआ है बोर्ड पर मेरा नंबर है